यूट्यूब चैनल में तो मैं सिर्फ और सिर्फ खाने खजाने की वीडियो देखना ज़्यादा पसंद करती हूँ लेकिन यदि मैं बात करूँ टी वी के मनोरंजन की तो उसमे मैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखना पसंद करती हूँ क्योंकि उसमे बहुत ज़्यादा हंसी मज़ाक खेल के बारे में बताया जाता है कुछ अच्छी सीख दी जाती है बड़े बुज़ुर्गों को छोटो को सबको उससे कुछ न कुछ सीखने को मिलता है और मानसिक संतुलन के लिए भी मन की शांति के लिए भी वह जो नाटक है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे